धर्म से जुड़े आस्था तो हमारे लिए सब बराबर है हमारे हिन्दू धर्म सबसे सरलतल माना गया है यदि धर्म के अनुसार जितने भी धर्म है जितने भी शास्त्र हैं उस धर्म के तहत जो जुड़े हुए हैं जैसे जय गौ देव अड़गड़ा नन्द स्वामी महाराज निरंकारी धर्म ये सब हिन्दू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार सही हैं अपने अपने जगह सब सही हैं और हमें आकर्षित करने में तो क्रिश्चन धर्म बहुत लगता करता है हमें हम उसको बहुत अच्छे तरह से मनाते भी हैं क्रिश्चन धर्म को और उनका सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस डे मनाते भी हैं क्रिसमस डे मनाने में हमें बहुत ख़ुशी होती है और अपने हिन्दू रीत रिवाज के अनुसार जो भी त्योहार है जैसे दीपावली होली दशहरा नवरात्रि दुर्गा का ये सब धर्म की आस्था जो लोगों में है हम हिन्दुओं में है ओ बहुत आकर्षित करते हैं हमें और बहुत अच्छे लगते हैं अभी धर्म से जुड़े अपने भारतवर्ष में सबसे बहुत कहाँ होती सी एम योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में जो हुआ है आयोध्या में श्री राम मंदिर का श्री राम मंदिर का जो श्री राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा किया गया बाईस जनवरी को हमको बहुत अच्छा लगा और हमारे ही दूसरा पूंजी सबसे बड़ी भाई इतिहास बनेगी हमको ऐसा लगता है कि हमारे आज के समय में सबसे बहुत बड़ा काम हुआ है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी में श्री राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ उस रोज हमारे पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस त्योहार के उत्सव को मनाया गया जो कि हिन्दू धर्म में सबसे ऊपर त्योहार है बाकी अन्य धर्म जो भी हैं अपनी अपनी जगह सब सही हैं लेकिन हम सबसे ज़्यादा अपने हिन्दू धर्म के रीति रिवाज को मनाते हैं अपने त्योहार को मनाते हैं और ये दीपावली दशहरा गणपति पूजा ये सब अच्छे लगते हैं इस तरह हमारी जो भी धर्म में रीति रिवाज है उसको पालन करते हैं उसको मनाते हैं और सभी धर्म अपने अपने जगह सही हैं अयोध्या का राम भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ वो सर्वोपरि माना गया है हमारे हिसाब से तो सभी धर्म और त्योहार में वैसा ही है उसके साथ साथ हम क्रिश्चन का क्रिसमस डे पच्चीस दिसंबर को हर्ष उल्लास से मनाते हैं